वैसे त मुंहिंजी बागवानी सुठी आहे पर केॾी केॾी महिल ईअं मुश्किलु अची वेंदी आहे जीअं मतिलबु असांखे बारिश जी वधीक ज़रूरत न हूंदी आहे त ॾाढी बारिश अची वेंदी आहे त मतिलबु हुनमें कीअं पौधनि में ॾाढो पाणी पइजी वेंदो आहे वधीक पाणी जी ज़रूरत न हूंदी आहे जीअं वरी मतिलबु कंहिं महिल हवा पाणी तूफ़ान जाम अची वेंदो आहे त हिनजे करे पौधा कीअं मुरझाईजी वेंदा आहिनि थोरा सा टेड़ा थी वेंदा आहिनि कीड़े बि केॾी महिल कीटनाशक वधीक थी वेंदा आहिनि कीड़ा कहिड़े कहिड़े पौधनि खे कीअं खाईंदा आहिनि त हुनजे करे मां जीअं झाड़ मुरझाईजी वेंदो आहे त मां हुनमें कीअं वापसि मिटी विझंदी आहियां सुठे सां वरी वापसि सुठे सां हुनखे उघाईंदी आहियां जीअं कोई झाड़ मूड़ी वेंदो आहे त हुनखे हीअं लकड़ी विझी करे अॻियां धागो ॿधी साम्हूं सपोट ॾेई हुनखे सुठे सां रखंदी आहियां कहिड़े कहिड़े पौधनि में जीअं कीड़ा लॻी वेंदा आहिनि सन्हा सन्हा उहे पत्ता खाई वेंदा आहिनि त हुनमें कीटनाशक दवाऊं वग़ैरह विझंदी आहियां जीअं मतिलबु हाणे मांं जीअं कीटनाशक दवा विझां उन खां पो मतिलबु कहिड़ा कहिड़ा पखी जीअं ईंदा आहिनि हुननि खे जीअं कोई पौधो वधीक वणंदो आहे त उहे मुंहिंजा पत्ता वगैरह खाई वेंंदा आहिनि त हुननि जो मां ध्यानु रखंदी आहियां भई जीअं उहे पखी अंदरु न अचणु खपनि हुननि में टाइम टाइम सां खाद विझां हुननि जूं ध्यानु कंदी आहियां जीअं हुन पौधे वग़ैरह में कोई कीड़ो न लॻे टाइम सां पाणी वग़ैरह ॾियां